आयुर्वेदिक दवाइ सबसे सस्ता पड़ै छै जड़ी बूटी भेलै ओ जतना जानै छिए जेनाकि गुरिचलत्ती भेलै हुँ गुरिचलत्ती भै गेलै तकर बाद अँ गुम्मा भै गेलै हँ सिङ्घारके पत्ता भै गेलै बोखार आओरमे लागि जाइ छै बोखार रहै छै तब ओकरामे सिङ्घारके पत्ता पीसिके ओकरा दुइ चारि शाम दस द दस दिन पिलक तऽ बोखार उखार खतम भै गेल आयुर्वेदिकमे ईसब छै अँ गैस उस बनल तऽ ओकरामे गुरिचलत्ती पी पीस पीसिके या फुलैके ओकरा पिलक ओहिसे ठीक होल अँ गुम्मा गुम्मा जे कहलहुँ गुम्मा कि होइ छै जेनाकि लीवर लीवरमे कमजोरी आ गेलै अँ पचै नहि छै गैस बनै छै तऽ ओहिमे गुम्मा यदि मिल गेल तऽ समयपर नहि मिलै छै लेकिन हँ परिश्रम कएलाक बाद मिलि जाइ छै मिलै छै तऽ ओकरा आनिके उखाड़िके आनलहुँ ओकरा बढ़िआँसे धोइके ओकरा कुट्टी कुट्टी काटिके उबालि देलहुँ पानीमे पानीमे उबाललाके बाद ओकरा छानिके हटै देलहुँ ओ पानी पाँच रोज पिलहुँ तऽ लीवर सही भै गेल ई ई आयुर्वेदिकमे आओर ई अन्गरेजी दवाइ जे भेलै अन्गरेजी दवाइमे जब ईसब दवाइ हमरा नहि समझमे आएल नहि समझसे बाहर बात रहल बेमारीके हँ तऽ तब जा जा करिके से डाकटरके सलाह लेलहुँ डाकटरसे सलाह लेलहुँ डाकटर जे मोताबिक अन्गरेजी दवाइके बतेलक ओ अन्गरेजी दवाइ लिखि देलक ओ दवाइ आनलहुँ खएलहुँ यानि विशेष ओ शरीरके बेसी कठिनाइ होलाके बाद डाकटरसे दवाइ लेल जाइ छै आओर साधारण छै बोखार छै सर खाँसी छै या खाँसी आओरमे सीजके पत्ता धिआपुताके देलहुँ अपनो आओर लेलहुँ तऽ नमक डालिके ओकरा गरम सुस गरम कै के ओकर रस पिलहुँ दस दिन पिलहुँ तऽ कफ तफ सब निकलि गेल हँ तऽ बेसी करिके आओर होमिओपैथिक दवाइ होमिओपैथी भेलै ओहो ओहो डाकटरसे बुझै पड़ै छै हँ तऽ होमिओपैथी करै छै सेट लेकिन तब तकमे मरीजे जाइ छै कमजोर भै ओ ढेर दिना लागि जाइ छै समय तुरन्त तत्काल नहि अन्गरेजी होमिओपैथी काम करै छै ओ समय ढेर लए लै छै तब तकमे कमजोरी आ जाइ छै एहि कारण अँ से अन्गरेजी दवाइ डाकटरसे मिलिके लिए पड़ै छै आओर एहिसे विशेष नहि हम जानै छिए जे